अॼुकल्ह मुंबई जी ट्रेफिक त एतिरी आहे त माण्हू खे जाम किथे वञण जे शॉपिंग लाइ ख़रीदारी करण लाइ त जाम टाइम लॻंदो आहे हिन करे माण्हू ऑनलाइन शॉपिग कंदा आहिनि त मां बि ऑनलाइन जो शौक़ीनि आहियां त अॻे ॾियारी मां हिकु एलेन सोली जी जीन्स वरिती हुई ऐं जॾहिं उहो आई त फिटिंग विटिंग जाम सुठो हुओ हिन ॾियारी ते बि मां सोचियो की चलो हिकु साल थी वियो आहे हाणे ॿियो जीन्स थो वठां त मां फ्लिपकाट जे साइट वठां मां हिकु एलेन सोलीअ जी जींस डिस्काउंट पे ते मिली मां वरितो त जॾहिं उहो जींस आई त पैकिंग वैकिंग बि सुठी हुई बट मां इहा जेको कलर घुरियो हुओ हुन खां हिकु कलर शेड घटि आहियो ऐं मां चयो हलो ठीकु आहे हलंदो बट जॾहिं मां जीन्स पाती ऐं धुअण ऐं धुअण में विझी त उन जीन्स जा कलर ईअं निकिता जॾहिं कहिड़ी जीन्स खे कलर करे मोकिलियो आहे तॾहिं मां मूंखे जाम ख़राबु एक्सपीरिंयस थियो की एलेन सोली जहिड़ी कंपनी ऐं फ्लिपकाट जहिड़ो ब्रांड ईंअ कींअ प्रोडक्ट मोकिलींदा आहिनि त मां पंहिंजे फ्लिपकाट साइट ते वियू रिव्यू बि विधो की जीन्स जाम ख़राबु हुई ऐं मां तव्हांखे सभिनी खे ईअं सलाह थो ॾियां की जडहिं बि चीज़ घुरायो फ्लिपकाट खां तॾहिं बराबरि चैक कयो ऐं ईंअ न वठो वठिबो